میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے کیونکہ مجھے یہ اس لیے پسند ہے کیونکہ یہ کسی ایک انسان سے مقابلے پر ہوتا ہے جس میں سب کی بازیاں لگی ہوتی ہیں ہار اور جیت کی جیسے کہ ہمارے انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے اس میں مجھے بہت ہی اتسکتا ہوتی ہے اسے دیکھنے میں کیونکہ یہ ہار جیت کے لیے کھیلا جاتا ہے اور اس میں جو جیتتا ہے اسے بہت سارے انعام بھی ملتا ہے مجھے یہ کھیلنا پسند نہیں ہے لیکن دیکھنا مجھے بہت پسند ہے کیونکہ ایک دوسرے کے رن دیکھتے ہیں کہ اس نے اتنے رن مارے اس نے اتنے رن کرے اس میں یہی سب ہے تو مجھے اس لیے یہ پسند ہے یہ کیونکہ یہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں ہوتا ہے اور یہ ایک بڑے منچ پر ہوتا ہے جس میں سبھی لوگ اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ پسند ہے مجھے کیونکہ اس میں نا بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جس میں کہ سب ایک دوسرے کی بولی لگا رہے ہوتے ہیں کہ ویراٹ کوہلی ویراٹ کوہلی کر کے اور اپنے اپنے ٹیمس کے نام بولتے ہیں وہ کہ تم یہ وہ